ہلو السّلام علیکم ہاں کہہ رہا ہو کہ آپ بیج شاپ کیپر بول رہے ہیں سر مجھے کچھ بیج چاہیے تھا وہ بھنڈی کا بیج لینا ہے تھوڑا کدو کا بیج لینا ہے اور تھوڑا کھیرا کا بھی بیج لینا تھا تو یہ ہو جائے آپ ہو جائے گا آپ کے پاس تو سر مجھے ایسا بیچ چاہیے جو کم سمعے میں زیادہ اپوج ہو مجھے تھوڑا بڑھیا والا چاہیے جو جلدی سے گرو کرے وہ مجھے سو سو گرام تینوں چاہیے اچھا یہ آپ کے پاس کتنے کوالٹی کا ہے اچھا کریلا وہ والا ہے دیہاتی والا کریلا ہے آپ کے پاس اچھا مرچی کا بھی پیڑ ہے اچھا جی تو آپ کا شاپ کتنے بجے کھلتا ہے ہاں تو ٹھیک ہے میں ساڑھے نو بجے سڑھے نو بجے پہچتا ہوں ہاں لیکن بیج وہ چاہیے جو کم وقت میں زیادہ پیداوار ہو اچھا ریٹ میں سر میں انتر ہے وہی نا ہاں تو تھوڑا ریٹ لگا دیجیے گا اپنے حساب سے میں آ رہا ہوں کل نو بجے ٹھیک ہے آتا ہوں السّلام علیکم